میرے پاس وقت کی کمی کے باوجود میں بہترین کھانا بنا سکتی ہوں میں انٹرول میں جا کے لنچ ٹائم میں ایک وقت ایسا تھا کہ میں لنچ ٹائم میں جا کے دال چاول وغیرہ کھانا اور چکن کا سالن بنا کے اتنے ہی دیر میں پھر اسکول اٹین کرتی تھی میں اتنی دیر میں یہ سب چیزیں میں صرف لنچ ٹائم میں جو فورٹی فائیو منٹس کا ہوتا ہے وہ لنچ ٹائم میں میں اپنے گھر میں جا کے کوکنگ کر کے پھر اسکول اٹین کرتی تھی لہذا کا وقت کی کمی یا شے کی کمی سے کچھ نہیں ہوتا بنانا چاہے تو ہر چیز بنتی اور صرف اپنا دماغ لگانا پڑتا اور چار طرف اپنے کو ایکٹیو رہنا پڑتا دماغ کو ایکٹیو رکھنا پڑتا اور جلد سے جلد بنانے کی کوشش کرنا پڑتا اور کم وقت میں بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں